एक बार की बात है हम जो है गाँव में थे तो गाँव के एक दोस्त था उसके पास दो भैंसें थी उसने साथ गए कल हमारे साथ चलो यार तालाब की तरफ़ चलते हैं तो हम गए वह भैंस को लेकर गया वह भैंस के ऊपर बैठ लिया तो कहने लगा चलिए तालाब में और भइया वह भैंस जाकर तालाब में घुस गई तालाब में घुस गई तो हमसे कहने लगा तुम भी आ जाओ हम भी गए तो बोला यार तैरना सीखा जाए तो तैरना सीखा जाए हम कहे तैरना हमको आता ही नहीं तो बोला पहले ऐसा करिए एक भैंस की पूँछ तुम पकड़िए एक भैंस की पूँछ हम पकड़ लेते हैं और एक भैंस की पूँछ उसने पकड़ी एक एक भैंस की पूँछ हमने पकड़ ली और वही भइया भैंस को चलाने लगा अगला पूँछ पकड़ ले पकड़े रहना हाँ पूँछ पकड़े लटके थे और भैंसें चल रही थी हम लोग जो है धीरे धीरे करके पूरा तालाब पार कर गए बहुत अच्छा लगा उसके बाद में फिर दूसरे दिन दूसरे दिन कहने लगा यार भैंसे के के द्वारा नहीं हम लोग स्वयं सीखा जाए तैरना तो हम और दोस्त कहने लगे सीखा जाए फिर से गए अंदर अंदर गए तो उन्होंने कहा कि पानी पर लेट जाओ फिर हम पानी पर लेट गए कहने लगा हाथ हाथ चलाइए और पाँव भी चलाइए दोनों चीज़ चल बराबर चलाते रहिए तो हम हाथ पाँव चलाने लगे चलाने लगे तो थोड़ी दूर आगे बढ़े उसके बाद में फिर हाथ पाँव बंद हो गए चलाना भूल गए ओइकरे बाद फिर हम पानी के अंदर चले गए फिर अब बाहर निकल कर फिर भाग आया तब एक और दोस्त मिला वह तैरना अच्छी तरह से जानता था वह कहने लगा ठीक है हम कल चलेंगे आपको जो है हम तैरना सिखाएँगे तो हम लोग गए और फिर गए बड़े तालाब में गए वहाँ पर तो उसने कहा कि तुम ध्यान से देखो पहले हम तैरते कैसे हैं वह दोस्त कहने लगा तो हम लोग तालाब के किनारे खड़े हो गए वह पानी के अंदर घुसा और घुस कर जो है वह लेट गया और हाथ पाँव मारने लगा हाथ पाँव मारते मारते मारते मारते धीरे करके वह देखा गया थोड़ी देर में वह इस ई इस तरफ से और वह तालाब के उस पार निकल गया तो वहाँ खड़े होकर बोला कि देखा आपने कहा यार देखा तो है लेकिन हम लोग कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे कर कर क्यों नहीं पाओगे वह या कहा साथ में चलो दुबारा वह साथ में लेकर गया उस बताया कि या ऐसे लेटो और ऐसे पैर से चलाओ ऐसे फिर हाथ चलाना शुरू कर दो तो हम लोग धीरे धीरे करते रहे थोड़ी दूर तक गए फिर वापस आ गए ऐसे इसी तरह करते करते करते करते करीब दस दिन लग गया सीखने में दस दिन के बाद हम दोनों तालाब को पार कर गए फिर फिर वह रोज़ आ जाता था कहने लगा चलिए हम आपको तैरना सिखाते हैं अच्छी तरह से तो गए तो वही जो तरह तरह से कभी थोड़ी दूर तक जाएँ कभी हाथ चलाना भूल जाएँ कभी पैर चलाना भूल जाएँ और कभी कुछ करना भूल जाएँ तो और फिर अब उसमें डूबने लगे तब वह फिर याद दिलाए हाथ चलाओ पैर चलाओ तो हाथ पैर फिर चलाना शुरू करें तब जाकर फिर उधर से निकलें कई दिन तक वह कई महीनों तक जो है इसी तरह से चलता रहा चलता रहा चलता रहा फिर एक दिन पापा हमारे साथ में गए तालाब पर मिट्टी निकालने के लिए कहा चलिए चल वहाँ फिर लेकर गए तो कहने लगा कि तैरना आता है तो हमने कहा हाँ दोस्तों ने थोड़ा बहुत सिखाया तो है बोला कैसे सीखता तो फिर ताल फिर पापा पानी के अंदर ले गए और कहने लगे ठीक है इस फिर ऐसे ऐसे उन्होंने भी थोड़ा बहुत इधर उधर करके बताया उसी तरह से फिर थोड़ा बहुत तैरना सीख गए सीख गए और जो है उस फिर जो है एक दोस्त को हमने फिर वह कहने लगा हमको भी सिखा दीजिए तो फिर उसको भी एक दिन तालाब में लेकर गए फिर वह जो है उसको हमने सिखाना शुरू किया धीरे धीरे करके वह दो तीन दिन में थोड़ा बहुत सीखा उसके बाद में फिर एक हफ्ते लग गया फिर वह भी तैरना सीख गया था इसीलिए तैर पहले पहले तो जो है तैर तैराकी सीखने में बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं डर लगता है कि पानी में कहीं डूब न जाऍं हाथ पैर रुक न जाएँ कहीं कुछ न हो जाए कहीं कुछ न हो जाए तो काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं और जब धीरे धीरे करके रोज़ अभ्यास करने लगो तो जो है वह जो है तैराकी आसान हो जाती है उस और और तैरना आ भी जाता है इसी तरह से तैराकी सीखना बहुत ज़रूरी होता है कहीं भी जो भविष्य में जीवन में काम आ सकती है कहीं फँस जाओ कहीं बाढ़ आ जाए कहीं पानी बरसने लगे या कोई नदी पार करना हो जिससे जो है आप जो है अपनी सुरक्षा स्वयं कर सको और और दूसरों की भी मदद कर सको इसी तरह से हर कला जो है आना बहुत ज़रूरी है तैराकी जो है सीखना जीवन के लिए बहुत आवश्यक है किसी की मदद के लिए या अपने जीवन की रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है